मामोन देनाय अ दे होन दामा दा बरथमान बार' बिगा गायो

अ अ ओइ आंनियाबो माइ गायदों थिन बिगा ओरै सय बिगा माइ गायदों बेलेगनो होदों बेलेगनो होदों थिखा आंनियाबो गोजौ माबा गोथौ नहाहाय आइयै जोंनियाबो माने गोजौ गोजा आबा जागा लाना जागा दै थायो बा जायगा लाना दै थाया बारा मोजां नङा

जानायालाय जायो जायगा लाना हाब्बा जाया बेयाव मोनो आरो बोसोरनि खेथिखौ बाहाय अ अ ओंखामा संनोनो मोनाखै बेयाव माबा सोलिबाय थादोंना बेयाव गखायनाव आरज गाबनो फैनानै दा थांनानै दा थांनानैसो संहैनानै जासिगोन बाजाराव थांसिगोन ओमफ्राय अ बेनोथ' मा समाव जोबो अ थांनि थांगोननो दा बेनि खामानिया जोब्बानो अ दे दे दोन